شہری اور دیہاتی اسکولوں میں بہت سے فرق پائے جاتے ہیں جو تعلیم سہولیات اساتذہ کی تربیت اور ماحول کے حوالے سے ہے کہ یہاں ان فرقوں کی کچھ اہم نقات بیان کیے جاتے ہیں شہری اسکولوں میں تعلیم کی سطح عموماً بلند ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر اساتذہ کی تعلیمی قابلیت زیادہ ہوتی ہے اور انہیں بہتر تربیت فراہم کی جاتی ہے دوسری طرف دیہاتی اسکولوں میں اساتذہ کی تعداد کم ہوتی ہے اور ان کی تربیت بھی محدود ہوتی ہے شہری اسکولوں میں مختلف قسم کی سہولیات دستیاب ہوتی ہیں جیسے کہ کمپیوٹر لیب لائبریری سائنس لیب اور دیگر دیہاتی اسکولوں میں یہ سہولیات عموماً موجود نہیں ہوتیں اور اگر ہوتی بھی ہیں تو ان کا معیار کم ہوتا ہے شہری اسکولوں میں اساتذہ کی تربیت پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے اور انہیں مختلف تربیتی پروگرامس میں شرکت کرنے کا موقع ملتا ہے دیہاتی اسکولوں میں اساتذہ کی تربیت کے موقعے محدود ہیں شہری اسکولوں میں تعلیمی ماحول بہتر ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر طلباء کو مختلف تعلیمی اور تفریحی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا موقع ملتا ہے دیہاتی اسکولوں میں تعلیمی ماحول عموماً کمزور ہوتا ہے اور طلباء کو اتنے مواقع نہیں ملتے شہری اسکولوں میں طلباء کی تعداد زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے کلاس رومس میں بھیڑ ہوتی ہے دیہاتی اسکولوں میں طلباء کی تعداد کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہر بچے کو زیادہ توجہ دے سکتے ہیں شہری اسکولوں میں معیار تعلیم بہتر ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر تعلیمی وسائل زیادہ ہوتے ہیں دیہاتی اسکولوں میں معیار تعلیم نسبتاً کم ہوتا ہے شہری اسکولوں کے طلباء کے امتحانی نتائج عموماً بہتر ہوتے ہیں کیونکہ انہیں بہتر تعلیمی سہولیات اور تربیت فراہم کی جاتی ہے دیہاتی اسکولوں کے طلباء کے نتائج عموماً کمزور ہوتے ہیں شہری اسکولوں کے طلباء کو آگے بڑھنے کے زیادہ مواقع ملتے ہیں کیونکہ یہاں پر تعلیمی ماحول اساتذہ کی تربیت اور سہولیات بہتر ہوتی ہیں دیہاتی اسکولوں کے طلباء کو آگے بڑھنے کے مواقع ملتے ہیں یہ کچھ اہم فرق ہیں جو شہری اور دیہاتی اسکولوں میں پائے جاتے ہیں ان فرقوں کو کم کرنے کے لیے حکومت اور تعلیمی اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ تمام طلباء کو یکساں تعلیمی مواقع فراہم کیے جا سکیں